اچھا جیسے آپ نے مجھ سے ابھی کوئسچن پوچھا کہ ہیومن ریسورس کیا ہوتا ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں دیکھیے ہیومن ریسورس جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو موسٹلی ساری کمپنیز میں ہی ہوتا ہے ہاں اس کے وہ کتنا بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے وہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ کی سائز آف دی آرگنائزیشن کیا ہے اب اگر میں جسے کہتے نا کہ موٹا موٹا بتانے کی کوشش کروں تو ہیومن ریسورس میں آپ کا جو مین پروگرام ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کے ریکروٹمنٹ کا کہ آپ کو لوگ چاہئیں

کس ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے لائیں گے کتنے لوگ لائیں گے وہ ایک تو وہ وہ دیکھتی ہے دوسرا جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو سب سے امپارٹنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ایچ آر آپریشنس کا آپریشنس کا اگر میں دیکھوں تو وہ دو چیزیں جو سب سے کرتا ہے ایک کرتا ہے آپ کی سیلری کا جس کے لیے ہم سارے کام کرتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے آپ کی اٹینڈنس کا آپ کے مسلینئس چیزوں کا آپ کی چھٹیوں کا ان سب کا وہ دھیان رکھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ٹائم پہ آپ کی سیلری آ جائے آپ کی کوئی ڈیڈکشن ہیں کوئی آپ کو پی ایف ہے ٹیکس ہے وہ سب آپ کو بتاتے ہیں تیسرا جو ہے وہ ایک ہے آپ کے اپریزلس کے بارے میں جس کا مطلب کہ آپ کے سال میں آپ نے جو بھی کام کیا ہے جیسا بھی کام کیا ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو ایک طرح سے آپ کے مینیجر کے ساتھ بیٹھ کے فیڈ بیک دیتے ہیں پھر اس کے حساب سے آپ کی سیلری انکریمنٹ ہونا آپ کی پروموشن ہونا اگر آپ کو کوئی چینج کرنا ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ چینج کرنا ہے کچھ اچھا نہیں لگا تو وہ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں اور چوتھا جو میں کہوں کہ اگر مان لیجیے کسی بھی طرح وجہ سے اگر کوئی امپلائی واپس مطلب چلا جاتا ہے کوئی چھوڑ دیتا ہے آرگنائزیشن تو ایک تو پہلے ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کو روک سکیں دوسرا ان کے اینڈ ٹائم پہ پورا ان کا فل این فائنل پیمنٹ کرنا تاکہ آرام سے وہ جا سکیں ان کی سارے ایکسپیرئنس لیٹر دینا اور ان کو انہوں نے جب تک جتنا بھی کام کیا ان کے بارے میں فیڈ بیک دینا یہ سب کرنا ایک یہ یہ بھی ایچ آر کے اندر کام آتا ہے